एकटा आयरन लेलहुँ हम हैवेल्स केँ ओ बड़ा खराब भऽ गेल हमरा हमरा लगैया दूइयो महिना ओ ठीक सॅं नहि चलल कखनो ओहिमे करन्ट आबि जाइत छै तऽ कखनो ओ चॉक कऽ जाइत अछि बड़ा मुश्किल भऽ गेल अछि हमरा तऽ बहुत खराब पकड़ा गेल ई आयरन